मनोरंजन के लिए जब हम अपने फ़ैम्ली के साथ बैठते हैं तब समझ लीजिए टि बी देखना के लिए जब बैठते हैं टि बी देखते टाइम भी अधिक मनोरंजन परिवार के साथ आता है जिसे कोई धारावाहिक हो गया उसमें भी अलग अलग से चीज़ आती है कोई अच्छी से अच्छी मुभी हो गई आज कल हिन्दी की मुभी भोजपुरी बौलीवुड सब मतलब जो भी मुभी आती है देखने में बड़ी फैम्ली के साथ जो अच्छा अच्छा लगता है उसके बाद में फ़ैम्ली के साथ लूडो खेलने में बहुत अच्छा लगता है उसको उसको उधर से घसका के उधर करो फ़ैम्ली के साथ खेलने में कैरम भी बहुत अच्छा लगता है फ़ैम्ली के साथ समय बिता हुआ हर एक पल अच्छा लगता है उसके बाद में दोस्तों के साथ जेसे कहीं चले गए लम्बी टूर पर वहाँ पर जाने बाने कि वहाँ पर कैसा क्या नज़ारा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पिक कहाँ निकाला जाए पिक कहाँ पर नहीं निकाला जाए मस्ती सब कुछ एक दम साथ में सब लोग करते रहते हैं उसके बाद में अगर दोस्तों के साथ कहीं किर्केट खेलने जाओ तो फिर वहाँ पर किर्केट खेल किर्केट अच्छे से खेला जाता है दोस्त बोलते हैं मत बैटिंग करने के लिए बाउलिंग करने के लिए सब कोई बोलते हैं एक बार दोस्तों के साथ टूर्नामिंड खेलने गए थे जिस टूर्नामिंड में बहुत मज़ा आया था मैन औ द सीरीज़ मैं ही मुझे मैं मैं ही मुझे ही मिला उसके बाद में वहाँ से खेलने के बाद में जब लौटे तो वहाँ से कुछ पास में थिएटर था जहाँ पर मुभी लगी थी कोई ऐसे कर के ख़ास मुभी थी अच्छी ख़ासी मुभी थी जो कि न्यू न्यू लॉन्च हुआ था वहाँ उसके बाद में चले गए वहाँ पर मुभी देखने के लिए वहाँ पर मुभी देखे मुभी भी बहुत अच्छी अच्छा ख़ासा बहुत पसंद आई मुभी उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद में हम लोग फिर कहीं घूमने चले गए थे जगह का पैलेस का नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन फिर भी मतलब अच्छा ख़ासा पैलेस था जहाँ पर गए थे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा घूम घूम के